हैलो मास्टर जी केह् हाल चाल ऐ ठीक ठाक ते पदरां अगस्त बी आई ते फिरी त्यारी त्यूरी करा दे किश जां नेईं करो करो फ्ही पंदरां अगस्त द'ऊं चार दिन रेही गे ते बच्चें दा किश कल्चरल प्रोग्राम कोई गाना बजाना किश कोई त्यारी त्यूरी कराई किश जां नेईं अच्छा तां हून सलाह् फ्ही कु'त्थैं करनी फ्ही तुस जां बच्चें तुस ताईं एह्के स्कूलै लेई आओ इक दिन इत्थै कराने इं'दी थोह्ड़ी रिहर्सल हां ते गाना गुना कोह्का रक्खेआ तुसें अच्छा ते स्काट स्कूट अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ते स्काट स्कूट बी करा दे नी बच्चे चलो इक दिन फ्ही कट्ठी रिहर्सल कराई लैगे नी थोह्ड़ा तालमेल मिली जा नी झंडा चाढ़दे उसलै ते उस दिन फ्ही भलेआं बेस्ती कराऊन ठीक ऐ ठीक ऐ तां ठीक ऐ खरी मास्टर जी अच्छा मास्टर जी